میں رقص میں پہلی بار ایسے آئی جیسے میں چھوٹی تھی تو میں ٹی وی وغیرہ دیکھتی تھی جو رقص وہ کر رہی ہوتی تھی اُنہیں دیکھ دیکھ کے اُن کے نقشے قدم پہ میں چلتی رہی اُن کے نقشے قدم پہ میں چلتی تھی اُنہیں دیکھ دیکھ کے میں کرتی رہتی تھی ایسے دھیرے دھیرے میرا من بڑھتا گیا اور پھر اُس کے بعد میں اپنے گھر میں ایسی کرتی تھی شادی وغیرہ میں جاتی تھی وہاں پہ کرتی تھی تھوڑا بہت ایسے لوگ میری تعریف کرتے تھے تو مجھے اور بڑھاوا ملتا تھا میں اور کرتی گئی کرتی گئی پھر ایسے دھیرے دھیرے میں نے اپنی ایک اکیڈمی جانا اسٹارٹ کر دیا وہاں پہ اور اچھا اچھا سیکھنے لگی میں پھر دھیرے دھیرے ایسے میں اپنا اکیڈمی وغیرہ میں نے کھول لی پھر جیسے جیسے میں نے وہاں پہ اور بچوں کو سیکھانے لگی میرا اور من بڑھتا گیا پھر ایسے میں نے انڈین آئیڈل وغیرہ تھا وہاں جا کے آڈیشن دیا اپنا ایک بار دیا دو بار دیا پھر وہاں پہ بھی میں پاس ہو گئی پھر ایسے ایسے میرا نمبر آتا گیا میرا دلچسپ بڑھتا گیا اور میں رقصوں میں اتنا زیادہ مزا آنے لگا مجھے وہ دیکھ دیکھ کے اُس میں کہ میں نے اپنا اُسے ہُنر بنا لیا اُس سے میرے کو کمائی ملنے لگی میں نے اُسے اپنا کمائی کا ذریعہ بنا لیا رقص کو اور جیسے جیسے میں اپنے میں نے پہلے ایک اکیڈمی کھولی پھر میں نے دھیرے دھیرے ایک دو اور اکیڈمی کھول لی تھی اُس میں میں نے ٹیچرس وغیرہ بھی رکھ لیے تھے کہ وہ لوگ الگ الگ اکیڈمی جائیں پھر میں ساری اکیڈمیوں کو دیکھنے لگی وہاں پہ میں سارے بچوں کو سکھاتی تھی پہلے وہاں پہ جن بچوں کو میں نے سکھایا تھا ایک اکیڈمی میں اُنہی کو ٹیچر وہ سیکھتے گئے پھر انہیں بھی ٹیچرس بنا دیا اُنہی اُنہی بچوں سے میں نے دوسرے اکیڈمیوں میں اُنہیں ٹیچر بنا دیا پھر وہ اور اچھا سیکھتے گئے پھر ایسے میں اپنا آگے کام بڑھاتی گئی اور یہ میری کمائی کا ذریعہ بن گیا